प्रेस हमारे भारत देश में जो है जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से ही प्रेस का जो अपना निर्मान किया गया है और प्रेस जो है हम को हमें पूरी दुनिया की ख़बर प्राप्त होती है हम घर बैठे रहते हैं लेकिन प्रेस वाले का पूरा काम चलते रहता है पूरा अपने देश विदेश और राज्य जहाँ भी है प्रेस वाले घूमते रहते हैं वो अपना काज करते रहते हैं और वही दिन भर का रिपोट ये करते हैं और शाम को पूरी पुब्लिक जनता के पास पहुंचाते है कि आज यहाँ पर ऐसा है आब वहाँ पर वैसा हमें घर बैठे कुछ पता नहीं चल पाएगा तो प्रेस के ज़रिए हमें पुरे देश दुनिया की ख़बर प्राप्त होती है इसके लिए प्रेस को हम लोग हम या हमारी सरकार बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है प्रेस प्रेस के लिए भी कहीं भी किसी को रोक ठोक नहीं किया जाता है प्रेस की अगर आप हो तो आप कहीं भी जा कर प्रेस का रिपोट ले सकते हो किसी से भी रिपोट ले के आप उसको पुरे देश दुनिया में फैला सकते हैं चाहे वो अच्छी ख़बर हो या वो बुरी ख़बर हो उससे कुछ वास्ता नहीं है ख़बर ख़बर है और उस ख़बर को आप पुरे देश दुनिया में पहुँचाना है तो वो प्रेस के ज़रिए ही आप कर सकते हैं ऐसे आप नहीं कर सकते हैं इस के लिए हमारे यहाँ प्रेस को बहुत बड़ी आज़ादी दिया गया है और प्रेस से ही अपना सब कार्य होता है सब समाचार या कुछ भी सब प्राप्त होता है तो प्रेस के ज़रिए ही समाचार प्राप्त होते हैं तो ऐसे अपना समाचार नहीं प्राप्त हो पाएगा इसके लिए प्रेस को हमारे भारत में बहुत बड़ा ये दिया गया है कि नहीं प्रेस को माना जाता है और प्रेस को कहीं भी रुकावट नहीं है वो कहीं भी कभी भी किसी भी वक़्त जा सकता है और वहाँ से रिपोट ले सकता है और वो रिपोट ले कर के आप को पुरे अख़बार में छाप कर के और वो पुरे दुनिया में फैलाता है चाहे आज कुछ भी अपने देश में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तो हमें कैसे पता चलता है हमें वह प्रेस के ज़रिए ही पता चलता है ऐसे तो हम पता चल नहीं पाएगा जो समाचार हमें आज प्राप्त प्रेस द्वारा हो रहा है वो समाचार अगर आप ऐसे रहेंगे तो दो दो महिना चार महिना बाद आप को प्राप्त होगा इसके लिए प्रेस को हम लोगों ने ज़्यादा महत्व महत्वकांक्षी के रूप में देखते हैं